गुजरात गुजरात जा ॾिणु पहिरियों त असांजा माता राणीअ जा गरबा जेके साल साल थींदा आहिनि साल साल छह छह शारदीय नवरात्राऊं हुनखे चवंदा आहिनि गरबा माता राणीअ जा हूंदा आहिनि हूंदा त अठ ॾींहं नव ॾींहं आहिनि पर ई पंद्रहां ई ॾींहं गुजराती मल्हाईंदा आहिनि पूनम ताईं शरद पूनम ताईं मल्हाईंदा आहिनि पहिरीं राति खां वठी जेको संभरंदा आहिनि गाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि ड्रेसूं पाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि मेकअप कंदा आहिनि माताराणीअ खे रिझारण लाइ उहा जाम कुझु कंदा आहिनि ऐं हर कंहिं घर असांजे गुजरात जे हिकु हिकु गली में हिकु हिकु मोहल्ले में हिकु हिकु मंदर वटि गरबा ज़रूरु थींदा आहिनि गरबा थींदा आहिनि हुते महाराणी माताराणीअ खे आसन ते विहारींदा आहिनि हुनजे चवा चारई तरफ़ गरबा खेॾंदा आहिनि गरबा मतिलबु उहा डांडियनि सां कंदा आहिनि तारियुनि सां कंदा आहिनि डोडिया कंदा आहिनि उहे हिनखे गरबा चवंदा आहिनि जेके पंद्रहां ही ॾींहं कंदा आहिनि माताराणीअ खे मल्हाइण लाइ किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि असां पाणि ख़ुदि वेंदा आहियूं ॾिसण पाणि ख़ुदि करण वेंदा आहिनि मुंहिंजी धीअर मुंहिंजी पोतीअ मुंहिंजी नुंहुं पाणि गरबा करण वेंदा आहिनि सिखिया बि आहियूं हिते अची करे असां सिंधी कई हिन जा गरबा सिखिया बि आहियूं माताराणी महिर पाइण लाइ गरबा कंदा बि आहिनि पंद्रहां ई ॾींहं मौज लॻी पई हूंदी आहे ॿियों गुजरातियुनि जो मेलो उतराइण उतराइण आहे न पतंग चंॻाइनि पतंग चॻाइण पतंग चॻाइण में त हू निपुण हूंदा आहिनि कला सां भरपूर हूंदा आहिनि अलॻि अलॻि नमूने जा पतंग हूंदा आहिनि पतंग बि ॾिसण जहिड़ा हूंदा आहिनि पतंग जी शेप हूंदी आहे की वॾा की नंढा असांजे ख़ासि करे हिते रण शिंग में रहण हूंदो आहे रण रण उत्सव करे चवंदा आहिनि उतां जो हिते ई मह हिननि जो ॾिसणु जहिड़ो हूंदो आहे अलॻि अलॻि नमूने जा किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि किथां किथां जा उहे हेॾा वॾा वॾा पतंग हूंदा आहिनि जेके उते हवा में ॾिसणु हुनखे रण उत्सव चवंदा आहिनि उतां जा खाधो ख़ोराक अलॻि सां हूंदो आहे उतां जा ई जेके अठ ॾह ॾींहं रण उत्सव जा हूंदा आहिनि उहे मल्हाइण जा हूंदा आहिनि हिनखे अंतरराष्ट्रीय पतंग मेला बि चवंदा आहिनि ऐं गरबा गरबा बि असांजो अंतरराष्ट्रीय आहे गुजरातियुनि जो फेवरेट आहे गुजरातियुनि जो मनपसंदि ॾिण आहिनि गरबा ऐं उतराइण